جی ہاں بالکل مہاراشٹر میں سیّاحوں کے لیے مقامی تفریح کے تجربات بہت سارے موجود ہیں اگر انہوں مقامی تفریحی تجربات کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ پرفومنس مقامی تہوار روایتی فن اور اسی طرح اور بہت سارے مہاراشٹر میں مقام سیّاحوں کے لیے مقامی تفریح کے تجربات موجود ہیں اس کی وجہ سے سیاح اپنے تفریح کو بہت ہی اچّھی طرح انجوائے کرتے ہیں اور لُطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت ہی مزہ کر کے جاتے ہیں اپنی تفریح کے دوران